जे हम बाहर जाइ छी कमबैके लिए तऽ रोडके सामना हमरा बहुत करय लए पड़ैए रोडके सामना जब करय लए पड़ैए तब हमरा गुड़गाँव जायके यए तऽ तऽ गुड़गाँवो जायके लिए हमरा एतयसँ कमसँ कम जे छै से तीन किलोमीटर जाय लए पड़ैए पैदल आ ओतयसँ तकर बाद पैदल जायके बाद छै से फेर हमरा बससँ जाइ पड़ैए बससँ गेलहुँ तऽ ओकर बाद फेर ट्रेनके सुविधा देखलहुँ तऽ ट्रेनके सुविधा पकड़ि लै छी ट्रेनके सुविधा पकड़ि लै छी अगर भेल तऽ ट्रेनोसँ निकलि जाइ छी गुड़गाँव अपन हम आ अगर चलिओ गेलहुँ गुड़गाँव वहाँसँ अगर काज मिलल तऽ ठीक छै नहि मिलल तऽ ओनाहु कहलक ओनहुसँ फेर घुरि कऽ आबय लागलहुँ तऽ ओन्नऽ फेर नहि भेल तऽ जे छै से अपना बसे पकड़ि लेलहुँ बससँ ओन्नऽ सँ आयल आबय लागलहुँ तऽ सोचि लेलहुँ जाइ छी कनि टा देवो स्थान घुमि लेबै देवो स्थान घूमै छियै चलि जाइ छियै मन्दिर ओन्नऽ सँ कनि टा पूजा पाठ ओतहु अगर ओन्नऽ सँ आबैत घड़ी बससँ अगर आबै छियै तऽ साला भीड़ो बसोमे रहै छै बसमे जे भीड़ रहै छै तऽ फेर ओतयसँ अयते अयते फेर पूजा पाठ करै छियै फेर ओतयसँ छोटका टेम्पू उम्पू पकड़ि कऽ अपन जे छै से हम गाँवके तरफ आबै छियै गाँवके तरफ आबै छियै तऽ फेर ओतय जे छै से हमरा गाँवके अगर टेम्पू मिल गेल तऽ ठीक यए आ नहि मिलल तऽ तकर बाद पैदल चलयके पड़ैए तीन किलोमीटर तीन किलोमीटर चलते चलते ओकर बाद जे छै से अगर कोइ चीज मिल गेलै गाँव घरके तऽ साइकिलेसँ या मोटरेसाइकिलसँ अपन फेर गाँव आबै छी गाँवमे एक आध रोज रहै छी दू चारि रोज रहै छी फेर चलि दै छी परदेश चलि गेलहुँ सोनीपत पंजाब चलि गेलहुँ ओतहो पंजाब जतय काज करै छी ओतहोसँ किछु दूर जे छै से गाँवमे काम करै छी पंजाबोमे तऽ गाँवमे करै छी तऽ ओकर बाद जे छै से ओतहोसँ किछु दूर गाँवमे सवारी उवारी कोनो भेल तऽ ठीके छै नहि भेल तऽ ओतहोसँ एक आध किलोमीटर जे छै से पैदल जाय पड़ैए पैदल चलयके बाद ओतय फेर दू चारि दिना रहए पड़ै छै हमरा काम ताम काज ताज खोजलहुँ काज कोनो मिल गेल पंजाबोमे दू चारि पाँच दिना करलहुँ फेर ओतयसँ जे छै से फेर अगर लागि गेल काज तऽ महीना दू महीना कए लै छियै काज नहि मिलै छै काज तऽ जाए दिनके काज मिलै छै कए कऽ आ ओकर बाद फेर पैसा तैसा लेलहुँ बहुत होइ छै मालिको पैसा उसा नहि दै लए चाहै छै तऽ ओहो छोड़ि कऽ आबय पड़ै छै तऽ जे छै से चलि आबै छियै फेर दोसर जगह ओतयसँ चलि जाइ छियै तब बससँ भागि जाइ छियै देखै छियै ट्रेनमे भीड़ रहै छै तऽ बसेसँ भागि जाइ छियै बसेसँ गेलहुँ तऽ बसोमे किराया उराया लागै छै जादा ट्रेनसँ जादा लागै छै बसमे किराया बसमे किराया लागै छै तऽ आब तऽ दै लए तऽ पड़बे करतै ने चलि जाइ छी कहुनोके दिक्कत सिक्कत अपन फेर ओहि जगहपर पहुँचै छी पहुँचि कऽ तकर बाद फेर ओतहो काज करै छी काज करि कऽ तकर बाद दू चारि छओ महीना रहलहुँ कभी ठेकेदारमे पकड़ाए गेलहुँ कभी जे छै से फेर ओतयसँ चलि दै छियै पैसाके वजहसँ एहिना घुमिते फिरिते अपन काज करै छी फेर घरो चलि आबै छी काज करिते करिते तकर बाद छै से कभी तबियते खराब भए गेल तऽ ओहोमे छै से फेर घर आबय पड़ैए घर आबि कऽ तकर बाद फेर अपन घरपर रहलहुँ फेर अपन काज उज कए कऽ जे छै से अपन चलि देलहुँ रोडेके दिक्कत यए हमरा आरकेँ बहुत की करब दू किलो तीन किलो ट्रेनके तऽ एतयसँ हमरा आरकेँ नओ किलोमीटर ट्रेनके रस्ता छै एतयसँ जायके लिए ट्रेन पकड़ैके लिए नओ किलोमीटर जाय पड़ै छै पैदल चाहे बससँ किछोसँ जेबै तऽ नओ किलोमीटर पड़ै छै तऽ जहाँ तक जे छै से हमरा आरकेँ पैदले सफर करै छियै टेम्पू बसमे भाड़ा जादा लागै छै तऽ पैदल नओ किलोमीटर तक जे छै से पैदल बुलय लए पड़ै छै पैदल बुलि कऽ ओकर बाद फेर ओतय टिकट लेलहुँ राति राति भर ओतय स्टेशनपर रहय पड़ै छै सुबहमे गाड़ी रहै छै ताहि खातिर भरि राति जे छै से स्टेशनपर बितबै लए पड़ै छै स्टेशनपर बिता कऽ सुबहमे गाड़ी पकड़ि कऽ अपन फेर यात्रा जे छै से जतय जायके रहै छै ओतय पहुँच जाइ छियै ओतय पहुँचि कऽ तकर बाद कॉल उल कए देलहुँ घर कि हँ घर पहुँच गेलियै एतय दिल्ली पहुँच गेलियै पंजाब पहुँच गेलियै घर तर फेर ओतयसँ इएहसभ काम होइत रहै छै रोड आरके बारेमे तऽ ओतय रोडे बनै छै कि मकानेमे होइ छै इएहसभ काम होइ छै काजो तऽ बहुत कम्मे मिलैए हमरा आरके चलते फिरते काम मिलैए हमरा आर कोनो पढ़ल लिखल तऽ छी नहि कि हमरा आरके किछो जानबै जे लोक बतबैए ओ करै छी हमरा आरके रोडके सभसँ बड़का दिक्कत यए रोड अगर सही रहतियै तऽ हमरा आरकेँ जाय आबयमे दिक्कत नहि हेतियै